जी हाँ मै क्रिकेट का मैच देखती हूँ क्रिकेट मैच देखना मुझे बहुत पसंद है जब मै घर पर रहती हूँ तो मै क्रिकेट को हमेशा टी वी पर देखती हूँ और टी वी पर लाइव विडियो चलती है लेकिन जब मै घर पर नहीं रहती हूँ तो मै उसे अपने मोबाईल में देखती हूँ लेकिन जब मै टी वी पर क्रिकेट मैच देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योकि जब मै घर पर क्रिकेट मैच देखती हूँ तो मेरे साथ मेरे परिवार के सभी सदस्य रहते हैं और मेरे कुछ नजदीकी दोस्त भी साथ में मैच देखते हैं तो जब हम साथ मिल कर सभी देखते है तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ओर हम क्रिकेट मैच का बहुत आनंद भी लेते हैं इसलिए यह मैच मुझे घर पर टी वी पर देखना ज़्यादा अच्छा लगता है और इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि जब मै अपने दोस्त के साथ या मैच देखती हूँ तो हम दोस्त शर्त लगाते हैं कि कौन छक्के मारेगा कौन क्या करेगा इसलिए हम सब दोस्त साथ मिल कर क्रिकेट मैच देखते हैं और क्रिकेट मैच का बहुत आनंद भी लेते हैं इसलिए मुझे घर पर ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्रिकेट मैच देखना